ہندوستان میں بہت سے مذہبی مقامات ہیں جیسے دلّی میں جامع مسجد ہے اكشردھام مندر ہے لكھنؤ میں بڑا اِمامباڑہ ہے اور ممبئی میں حاجی علی ہے اور حاجی ملنگ ہے اور اور ہم اِن سب جگہوں پہ عید عید كی نماز پڑھ سكتے ہیں اور بڑا اِمامباڑہ جو لكھنؤ میں ہے وہاں پہ شیعہ لوگ بھی عید كی نماز پڑھ سكتے ہیں اور اور جو جامع مسجد ہے وہاں پہ بھی پڑھ سكتے ہیں اور اكشردھام مندر جو ہے دلّی میں وہاں پہ ہندو لوگ ركھشا بندھن دیوالی اِن سب كی تہوار منا سكتے ہیں بہت سی جگہیں ہیں ہمارے ہندوستان میں ہم كئی جگہ ہر ایک جگہ جا كے اپنے اپنے تہوار منا سكتے ہیں ایسا نہیں ہے كہ كہیں بھی جا كے ایک ہی تہوار مناؤ ہر ایک مذہب كے لوگ جیسے شیعہ ہیں سنی ہرایک جگہ پہ جامع مسجد اِمامباڑہ ہر جگہ جا كے اپنی نمازوں كو كر سكتے ہیں پڑھ بھی سكتے ہیں